नमस्ते हाँ आपके पास कौन कौनसी मछलियाँ हैं हाँ हाँ क्या रेट है उनका क्या कॉस्ट है हाँ तो वो कितने मिल सकती हैं अच्छा मान लीजिए मुझे अगर बीस किलो चाहिए तो अच्छा और और हाँ हाँ वो कैसे हाँ तो वो भी मिल जाएगा पर्याप्त हाँ तो उसका का है रेट रेट अरे है ना उसकी जरूरत आ गई है ना हाँ तो आजकल तो देख रहे हैं कि हर जगह लोग पहले डिमांड कर रहे हैं ना हाँ तो वहाँ वही खाने पीने की डिमांड पर वो चीज उतना मँगा जा रहा है नहीं नहीं बेचते मैं नहीं हूँ मेरे यहाँ को जो है एक प्रोग्राम रखा गया है हाँ तो उस प्रोग्राम में आजकल हर लोग चाहते हैं ना कि कहाँ पर जो है किस प्रकार का प्रयोग चराईज करना पड़े और वही समझ लीजिए कि चालीस चालीस किलो चाहिए चालीस किलो वो ही रोहू दीजिए और रोहू दे दीजिए अरे वही तियानसू जो बता रहे हैं

ठीक है तो आपको हम आडर भेज देंगे हाँ और उसका रेट सही लगा दीजिएगा हाँ तो वही जो है आप उसको दे दीजिएगा आ हाँ तो हमारा जो है वो हो जाएगा वहाँ पर और जो कमी पड़ेगी तो और बढ़ भी जाएगा ना हाँ तो वही चीज है अगर देखिए मैं कल वहाँ से या तो कट जाएगा या तो यहीं पर उसको बुलवा के कटवा दिया जाएगा हाँ तो वो तो आपको बताना पड़ेगा हाँ

और देखिए उसमें और बढ़ सकता है घटेगा नहीं और मान लीजिए कोई मांग कर दिया कि नहीं हमको ये नई एक चीज चाहिए नमस्ते